मबाइल ति भि नि सायाव आं फंनैसो बुंनो लानाय जादों मबाइलआबो बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां आरो ति भि तेलिभिसनआवबो बांद्राय मोजां मोजाङा मोजां नाथाय बांद्राय इउज खालामोबा जोंनि देहानि थाखाय मेगननि थाखाय जोंहा खहा दङ बेनि थाखायनो आं बे दिजिटेल मुगायाव जाहाथे बेफोरो जोंनि थाखाय मोजांमोन नाथाय बाहायनो रोङियाव जोंनि थाखाय साबजायि जायो बे साबजायि जानायावनो जोंहा गोबां खहा सोमजियो बे सोमजिनायाव जाहाथे जोंनि टेक्न'लजियाव जाहाथे मेगनफ्रा गाज्रि जायोबा बेखौ फाहामनो हानायनि बैग्यानिक ओंखारदोंना ओंखाराखै आं बेखौ दासिमबो मिनथिनो मोनाखै नाथाय ति भि आरो मबाइलआव नुनायाव गोबां जायगानिफ्राय फैनाय गोबां देसनिफ्राय फैनाय बेफोरखौ जों दान्दिसेनि गेजेरावनो मिन्थिनो मोनो आरो खबरबो मोनो बेबायदि खबर मोननायनि थाखायबा तेलिभिसन आरो मबाइलफोरा जोबोद गाहाम नाथाय गथ'फोरनि थाखाय बेफोरो दा मोजां नङा होननानै आं सानो मानो होनोब्ला बाहायनो रोङा गथ'फ्राथ' खमल गोसोनि मानसि गुरै गोसोनि मानसि जेरै दङ एरैनो बिथांमोनहा रायज्लायनायाव फाग्लि बायदि जायो नाथाय बेजोंनो जोंनि मोजाङाबो गाज्रिबो जाफालांनो नायगिरो दा बेखौनो आङो बुंनो सानो दि बे टेकन'लजि बाहायनायाव जायफोरा मोजांयै बाहायनो रोंदों बेखौनो जों देभलपबो मोनदों जेरैहाय आमेरिका बायदिखौ जों नुफेराखैमोन बेखौ टेकन'लजिनि गेजेरजों जोङो देसखौबो नुनो हायो गुगोलाव सोर्स खालामनानै जों मोननो हायो आरो मा बुस्थुआ बबेहाय दं बेखौबो जों मिन्थिनो मोनो नाथाय बे मिन्थिसेयावबो आरो जोंनो दा बेखौ माने बाहायनो जोंहा इसे रोङियाव बेफोरखौनो जोङो गाज्रि साननाय जायो नाथाय बाहायनो रोङोब्ला बे मुलुगनि गासैखौबो जों जोंनि मबाइलावनो जोङो नुजोबनो हायो आरो ति भि जोंबो जोङो नुजोबनो हायो बांद्राय बाहायोब्ला जोंनि मेगन आरो देहाफ्रा गासैबो गाज्रि जालांनो हमो बे गाज्रि जालांनायखौ जोंहा होब्थानो थाखाय साइन्तिसफोर ओंखारबावनांसिगौ जाहाथे गोबां नायनानै मोजां नुयोब्ला बेखौ होखारनो जोंनि साइन्तिसफ्रा सानखांनो हानाया मोजां नाथाय मुनुस मायानि मेगना बेफोरखौ गोसो होआ आरो मोननो थाङा नाथाय जों गासैखौबो मोजाङै मोजां जाजानो लुबैयो बे सोलो आरो बोलोआ गासैखौबो बे ब्रेण्डनिफ्राय ओंखारनाय जायो ब्रेण्डनिफ्रायनो जोङो दा बेखौनो साननो हायो जे बुहुमा मोनसे फिसा बायदि जाबाय बे बुहुमखौनो जोङो मिन्थिनो आरो आवरायनो हाबाय नाथाय जोंनि साननाय जोंनि हनाय गासैखौबो बे बुहुमखौनो फिसा महरै नुनाय बिदि आङो सानो ति भि आव नायनानै जोंनि गासैखौबो बुहुमखौनो जोङो नुजोबो आरो मबाइलाव नायब्लाबो जोङो सोर्स खालामबानो जोंहा नुजोबो नाथाय बे नुनायनि सोलायै बाहायनो रोंनाय जानांगौमोन बाहायनोबो जोंहा रोङाखिसै नाथाय बे बाहायनो रोङोब्ला बुहुमाव साबजाथाव होननानै जों बे टेकन'लजिफोरखौ नंगौ सानो आरोखि दा बेखिनिखौनो आङो बुंनो हास्थायबाय मानोना जेरैहाय आमेरिका इंलेण्ड आ जेरै भारतबर्ष' बेफोराव सोर मा जादों सोर मा जायाखै बे ति भि नि गेजेरजों जोङो नुनो मोननाय जायो बेखौनो जों दा बाहायबाय थानाय जायो जाहाथे बेफोरखौ बांद्राय बाहायालासेनो जोंहा

बेफोरखौ बांद्राय बाहायालासिनो जोंहा दा टेकन'लजियाव गाव मोजाङै मोजां साननो हानाय जानांगौ आरो बेखौनो आं फंनैसो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेवहायनो फोजोबथ'नाय जाबाय